बर' राव रायज्लायग्राफोरा दानि मुगायाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानाङो मानोना मोनसे जायगा एबा एरिया एबा मोनसे जिल्लायाव मोनसेल' हारिनि मानसिफोर थाया गोबां हारिनि मानसिफोर थायो मानोना मोनसे जिल्लायावनो बाङालि एबा बेंगलि एसामिस हिन्दी इंलिस रायलायनांगौबो जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो गावबा गावनि जिल्लाया जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लायाव जोङो थाङोबा बर'राव रायज्लायनानै जोङो गोबां फ्रब्लेमखौ मोननो हागोयो एबा मोगा मोगि जोङो जानांङो मानोना गुबुन जिल्लानि मानसिफ्रा बर' हारिनि राव एबा हारिमुखौ रायज्लायनायफोरखौ बुजिया बेनि थाखायनो जोङो बेंगलाव थांब्लाबो जोङो बेंगलिफोरजों बर'राव रायज्लाय हैयोबा बिसोरो जोंनिखौ बुजिया जोङो बिसोरखौ रायलायोबा बिसोरो जोंनिखौ बुजिया बिदिनो जानानै गोबां मोगा मोगि जानाङो